जोंनि रायजोआव गोबां मुंदांखा जथायफोर जायो जेराव गासै सुबुंफ्रा जमा जानानै रंजायो जेरै फुजा मेलाफ्राव न'खरैनो ज'ज' थांनानै बेरायहैयो आरो मेलाफ्राव मा फानदों मा फानाखै नायो मोजां बुस्तु नुबा बायनानै लाबोयो आरो बेबायदिनो बर'दिन समाव बर'दिन एबा क्रिस्तमास समाव जोङो न' न' थांनानै मागिबायहैयो एबा जोंनि न'आवनो ज'ज' फैनानै रंजाफैयो मागिफैयो बेयावहाय जोङो ज'यै जायो लोङो फिथा सिथाव बेदर खाजि ओंखाम लादुफोर बेफोरबायदि गोबां जाहोनायजों लोंहोनायजों जानायजों लोंनायजों जोङो रंजायो आरो जोंनि दोहोरोमफ्राव गोबां कन्फारेन्सफोर दोहोरोमनि कन्फारेन्सफोर जायो बियावहायबो जोङो ज'यै जमा जानानै रंजाहैनो मोनो लोगो लाज्लायनो मोनो गोजान गोजान मानसिफोरजोंबो गोदान गोदान लोगो मोनलायो सिनायलायो ओमफ्राय बियाव जोङो गोबां मोसानाय मुसुरनायफोरबो खालामो बेफोरबायदिनो जोङो जोंनि जथायफोरखौ जोंनि फोरबोफोरखौ फालियो आरो बैसागुखौनो होनदो बैसागुआव ज'ज' जोंनि कालचारनि ड्रेसखौ गाननानै थांनानै न'न' गिदिंबायहैयो मानसिफोर मानसिफोरनि न'खराव गोजोननाय हैयो बैसागुनि हामब्लायनायखौ हरो बेफोरबायदिनो दोनै जों जोंनि गेजेराव सुबुंफोरा जमा जानानै दिनै जों ज'ज' जानानै रंजाबायो